आं जी आं असें गी लगदा ऐ कि शिक्षा दी कमी दे कारण जेह्के ग्राएं शैहरें ग्राएं दे बच्चे होंदे उं'दी अवाज इक किस्म दी बंद होआ दी ऐ

कंधे कन्नै कंधा मलाइयै केह् करङन ते शैह्रे दी तुलना च अगर दिक्खेआ जा ते शैहरें दा बंदा ते होऐ ते ओह्दे ते ओह्दी तुलना अगर ग्रांऽ दे बंदे कन्नै करनी होऐ ग्रांऽ दे इलाके जेह्ड़े होंदे ग्रामीण इलाके जेह्ड़े होंदे ते शैहरे दी तुलना बिच ग्रांऽ दे बंदे दी कोई पनछान निं होंदी ऐ कोई पनछान निं रौंह्दी ओह्दे बराबर दी ते बाकी ओह्दे बराबर कोई पनछान निं रौंह्दी ऐ ते जेह्ड़ा ग्राएं दा बच्चा होंदा उसी सोसायटी बी जेह्ड़ी होंदी ऐ समाज जेह्ड़ा होंदा ऐ ओह्दी कोई गल्ल होंदी ऐ करो कोई गल्ल करदा ऐ ते कोई बी मुद्दा अगर चुकदा कोई ग्रामीण बंदा ते लोक जेह्ड़े होंदे समाज जेह्ड़ा होंदा ते उसी नजरअंदाज करदा ऐ ते ग्रांऽ दे बच्चे दी स्हेई तरीके दी शिक्षा निं थ्होई दी होंदी ऐ कोई उसी समझ निं होंदी ऐ की कुसै कन्नै किस स्हाबै दी गल्ल करनी ऐ ते जेह्ड़ा शैह्र दा बंदा होंदा उसी पूरा पूरा समझ होंदा ते उसी शिक्षा बी मिली दी होंदी पूरी पूरी ते ते जेह्ड़े शैहरी होंदे ना ओह् ग्रांऽ दे लोकें गी किश समझदे निं हैन ते शैहरें दी तुलना बिच दिक्खेआ जा ते ग्रांऽ दा बंदा जेह्का ओह्दी कोई पनछान निं रौंह्दी ऐ ओह्दे अग्गें ते इस्सै गल्ला मिगी लगदा ऐ की शिक्षा दी कमी कन्नै जेह्ड़ा बचैरा ग्रांऽ दा बंदा ऐ ओह् बड़ा पिच्छें रेही गेदा ऐ ते शैहर दा बंदा जेह्ड़ा ऐ उसी पढ़ाई बी थ्होआ दी अच्छी शिक्षा मिला दी ते चार बंदे कन्नै गल्ल बी करदा अग्गें आइयै ते जेह्ड़ा ग्रांऽ दा बेचारा बंदा ऐ ओह्दी कोई अवाज निं सुनदा ऐ ओह्दी अवाज बंद होआ दी ऐ ते